جی جی جی جی دلّی میں چاندنی چوک بلی ماران پنجابی پھاٹک جی جی جی دِل میں جی بتائیے آپ

جی جی جی جی جی نہیں ہم آپ اپنی گاڑی سے بھی آ سکتے ہیں بغیر ویسے بھی آ سکتے ہیں آپ سواری سے بھی آ سکتے ہیں ہم اپنی گاڑی بھی کر کے دے سکتے ہیں آپ کو آپ

جی جی جی جی جی جی سب سب چیزیں ہو جائیں گی جی پانچ ہزار روپئے بندہ ہوتا ہے ایک بندے میں پانچ ہزار روپئے چارج لگتا ہے جی جی یہ تو کم ہی ہے اِس میں کھانا پینا الگ ہوتا ہے جی خالی جی جی جی جی گاڑی گاڑی اے سی والی ہو گی وہ فیسلیٹی والی ہو گی جی جی اسکارپیو ہو گئی جی نہیں نہیں جی آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو گا آپ آ جائیے بے فِکر ہو کے آ جائیے ہم کرائیں گے ٹھیک